हाँ मैं आपको ऐसी पाँच तारीखें बता सकती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है उन्नीस जनवरी दो हज़ार पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास तेरह दिसम्बर उन्नीस सौ अंठानबे बीस मार्च उन्नीस सौ सतहत्तर